मोसौनो मोसौ गायनो जों गांसो हानानै होयो दाना होयो अमाफोरनो जों आदार होयो दावफोरनोबो आदार होयो अमा फिसानोबो जों एंखुर संनानै होयो अमा बिमानो आदार होयो हांसोफोरनोबो आदार होयो दाव अमा गासिबखौबो आदार होजोबो जों आदार होनानै मोजाङै जोथोन लाजोबो जों